ویسے تو میرے علاقے میں جرائم بہت كم ہوتے ہیں اور ہر آدمی اپنے كام سے كام ركھتا ہے لیكن وہ كہتے ہیں نا ہر كہیں ایک برا انسان ہوتا ہے اور اس لیے جہاں پر برا انسان ہوگا وہاں پر جرائم بھی ہوں گے میرے علاقے میں كچھ لوگ جوا كھیلتے ہیں كیوں كہ وہ سب بےروزگار ہیں اس لیے بےروزگاری بھی ایک جرائم كو بڑھاوا دیتی ہے اور بے روزگار انسان اسی طرح مجرم بن جاتا ہے